मां पंहिंजे पौधनि जी स्वास्थ्यु लाइ नर्सरीअ वारनि खां सलाहु वठंदी आहियां मूंखे कहिड़ो पौधो लॻाइणो खपे ऐं कहिड़े डेरेक्शन में मुंहिंजे आंगन लाइ सही आहे ऐं उनमें कहिड़ी खाद विझिणी आहे ऐं मूंखे उनमें छा छा करिणो आहे हीअ सलाहु मां पंहिंजे नर्सरीअ वारे भईया खां वठंदी रहंदी आहियां उहो मूंखे हरु हिक टाइम ते सलाहु ॾींदा आहिनि ऐं हरुहिक ॻाल्हि सम्झाईंदा आहिनि मूंखे कहिड़ी खाद कहिड़ी तरह पाणी ॾियणो आहे कहिड़े पौधे में वधीक पाणी ॾियणो आहे कहिड़े पौधे मे घटि ॾियणो आहे जीअं मुंहिंजो नर्सरीआ वारो भईया ॿुधाईंदा आहिनि के मनी प्लांट में इलाही पाणी न विझिणो खपे अगरि मिट्टी में आहे त बॉटल में लॻायूं था त हरु हफ़्ते में ॿ दफ़ा पाणी बदिलाइणो खपे ऐं मथां पौधनि ते पाणी छटिकिणो खपे ऐं मथां जेके पता थींदा आहिनि उन्हनि ते पाणी छंडिणो खपे जंहिंजी वज़ह सां उन्हनि मथां मिट्टी बि न चोटे ऐं उहे सावा सावा सुठा लॻन पाणी विझण खां सवाइ मां उन्हनि जे मथां स्प्रे बि कंदी रहंदी आहियां जंहिंजी वज़ह सां हू ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि सावा सावा पया हुंदा आहिनि मुंहिंजे घर जो गार्डन जे लाइ ॾाढो हिकु मतिलब खुशीअ जो माहोल पैदा कंदो आहे ऐं मूंखे मुंहिंजे घरु जो गार्डन ॾाढो ई प्यारो आहे जंहिंखे मां आए दिन सजाईन्दी रहंदी आहियां नया नया पौधा वठण जी कंदी आहियां जीअं जॻह हिकिड़ी ख़ाली थींदी आहे त मां ॿियो पौधो तुरंत वठी ईन्दी आहियां मूंखे बागबानीअ जो ॾाढो ई शौंक़ु आहे इन करे मां नया नया पौधा वठंदी रहंदी आहियां नर्सरी वारे भईया खां सलाह वठंदी आहियां के हाणे मूंखे कहिड़ो खणिणो खपे ऐं हाणे मुंहिंजे लाइ कहिड़ो सही आहे इहे सभु सलाहु मूंखे नर्सरी वारा भईया सुठी तरह ॾींदा आहिनि ऐं आए दिन अची करे मुंहिंजो गार्डन चेक बि करे वेंदा आहिनि कटिंग लाइ बि ईन्दा आहिनि ऐं ॿियो कुझु बि हूंदो आहे त मूंखे सही तरह सां सलाहु ॾई ऐं उनजो ॿुधाए करे मूंखे सॼी मालूमात करे वेंदा आहिनि